जय झूलेलाल साईं स्टेशनर लाजपत नगर सां था ॻाल्हायो तव्हां हा मै साईं दीवान स्कूल से बात कर रहा हूं सिंधी साईं दीवान सिंधी स्कूल सां थो ॻाल्हायां मूंखे न आइटियूमि आइटम खपनि दुकान स्कूल लाइ पैन लिखियो त मां आइटम थो ॿुधायां तव्हां पैनियूं लिखो पोइ मांं क्वांटीटी थो ॿुधायां तव्हां खे पैन खपनि टेप खपे बॉल पैन जैल पैन ॿई खपनि नीरा कारा

मां क्वांटिटी पोइ थो ॿुधायां पहिरियों सम सामान लिखियो तव्हां ॾहें ॾहें वारी ॾहें ॾहें वारा बॉक्स जेका हूंदा आहिनि न सिंगल सिंगल रैनोल्ड रिनोल्ड्स जा ॾहें ॾहें वारा जेका हूंदा आहिनि रिनोल्ड्स जा

हा टेप खपे मूंखे डबल साइड टेप ईंदी आहे न हिकु एक डबल साइड ईंदी आहे हिकु सिंगल साइड सिंगल साइड वारी जेके पन्नी वारी थींदी आहे पन्नी वारी बि खपे डबल साइड टेप वारी उहो बि खपे डबल साइड वारी बि त नंढरी कैंचियूं आहिनि तव्हां वटि नंढी कैंचियूं बि खपनि ओर पंचिंग मशीन खपे डबल साइड वारी शापनर खपे नंढो जेको थींदो आहे मीडियम साइज़ जो नोटबुक्स आहिनि नोटबुक्स हा हा पैंसिल बि खपे नटराज जी नोटबुक तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी आहिनि हांजी हूं हूं हूं त रफ़ पेज वारी बि आहे रफ़ पेज वारो व्हाइट पेज ॿई आहे न तव्हां वटि हा हा उहो लिखियो हिक त पूरी हिंदी वारी लिखियो फिर इंग्लिश हिंदी मैथ वारी बि लिखियो टई हैवी खपे एफोर साइज़ पेज आहिनि एफोर साइज़ वारा जेको पेज हूंदा आहिनि तव्हां वटि आहिनि हा उहो बि लिखो हाणे मां तव्हां खे क्वाटिटी थो ॿुधायां ॾेढु सौ जैल पैन ॾहें वारा रिनोल्ड्स जा जेका थींदा आहिनि नीरा नीरा हा हा नीरा उहो थी विया सौ थी विया कारा सौ कारा यानि ॾह त ॾह उहो थी विया ॾह डब्बा थी विया तव्हां जा ॾह ॾेढु न ॾेढु ॾेढु सौ नीरा अथव अलॻि आहिनि ॾहें रुपए वारा हा सौ कारा आहिनि हा ठीकु आहे पंजाहु लाल ॻाढ़ा जेके थींदा आहिनि हा ठीकु हा हाणे कैंची नंढड़ी वारी जेकी आहिनि पंजवीहु कैंची खपे मूंखे नंढड़ी वारी सिक्स इंचिस वारी सिक्स इंचिस वारी पंजवीहु ओर जेकी डबल साइज़ हा हा हा कोई हूअं तव्हां पा पाणई कजो कलर थोरो हा टेप मां चवां थो डबल साइज़ जेकी टेप थींदी आहे न डबल साइड वारी ॿी हा हो कयूं हा मुनी इंच जी ॿ पैकिट यानि हुन जा थी विया वीह में ॿ पैकेट हुन जा थी विया त पन्नीअ वारी जेकी थींदी आहे न हुन में बि ॿारहं ईंदा आहिनि ॾह ईंदा आहिनि हुन में ॾह ईंदा आहिनि तव्हां हो कयो पंजाहु यानि पंज पैकेट हुन जा थियो पंचिंग मशीन थी वई अठ पंचिंग मशीन कयो ओर शोपनर जो जेको दॿो थींदो आहे हुन में घणा शोपनर ईंदा आहिनि हिकु दॿे में टीह थींदा आहिनि तव्हां पंज दॿा हू कयो हां ॾेढु सौ पीस शोपनर थी विया ओर नोटबुक तव्हां कयो सौ ॾेढु ॾेढु स ॾेढु सौ पीस वारी ॾेढु सौ पेजिस वारी सौ हिंदी आहे मीडियम वारी खाली ठीकु आहे ओर जेकी टई थींदी आहिनि न सौ पेज सौ पेज वारी जेकी टई थींदी आहिनि इंग्लिश हिंदी ओर मैथ जेकी थींदी आहिनि उहो कयो तव्हां सौ एफोर साइज़ जा पेजिस ईंदा आहिनि न

रिम थींदो आहे पंज सौ टे रिम कयो तव्हां खाली ठीकु आहे हेॾे लाजपत नगर में ई स्कूल जेको ॿुधायो न हा हा न मां हाणे न नओं आयो आहे न त मूंखे ख़बर कोन्हे त मां पहिरें पहिरें तव्हां जी सप्लाई हुई हो त मैडम तव्हां जो नंबर ॾिनो हुईं पैन लाइ कोई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां मूंखे चार्जिस तव्हां बिल ॾिजो मां तव्हां खे पेमैंट कराई छॾींदमि एकाउंट में ई तव्हां जे हैना

हा भाउ हा हा हा हा मैं एवलेबल थींदमि चारि वॻे ताईं मां हुते हूंदा न स्कूल में हा ठीकु आहे ठीकु आहे गौरव नालो आहे मुंहिंजो हा तव्हां नालो लिखियो बिल ते मुंहिंजे नाले सां बिल कढिजो है ना ठीकु आहे साईं जय झूलेलाल